जोंनि जायगायाव गोबां दावबायारिफोर फैग्रा जायगा दं बे जायगायानो जाबाय मानास हाग्रामा बेयाव गोबां भारतनि नोगोरारिफोराबो फैयो आरो बेजों लोगोसे गुबुन हादरनि नोगोरारिफोराबो फैनानै दावबाय फैयो आरो बे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार दंफां लाइफां दावमा दावसाफोरनि सोमोन्दै बिजिरसंनानै बिसोरो गोबां बिगियानारि आदबनि बिजिरसंनानै गोबां मुलाम्फा लानानै खालामो नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि बे जोंनि जाय ओनसोलाव गोबां मानसि फैसेयावबो टुरिसिम गाइड एबा फोरमायना होनो थाखाय मानसि खम गोबां गुबुनारिफोरा फैनानै बेयाव फैनानै ओरैनो आलाय सिलाय जानानै थांनो गोनां जायो मानो होनोब्लाथाय जोंहा बुजायनानै होग्रा मानसिनि जोबोद सुबुं अन्जिमाया जोबोर खम आरो हान्था मेलानि सायावबो एसेबाबो खस्थ' जायो बेनि थाखायनो गोबां दावबायारिफोरा फैनानै खस्थ' मोन्नो गोनां जायो दा बे मानास हाग्रामाया गोबां मोसानि थाखाय नामजादा आरो थसे गङारि गान्दानि थाखायबो नामजादा बेनि थाखायनो बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे मावनो थाखाय सरखारखौ बुंदों आरो